आमच्या गोंयांत गोंयान म्हणचे परस आमच्या सालसेेतान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय खूब अश्यो फॅसिलिटी अवॅलेबल करून दिल्ल्यो आसात जशें की हाडाचो दोतोर आसा थंय थंय स्कॅनिंग करतात इतलेंच न्हय तर तें गॉवरमॅंट हॉस्पिटल जावून सुद्दा थंय खूब नितळसाण आसा थंय बरे पैकी डॉक्टर आसात जे अशें दिसता ते डॉक्टर आपल्याच घरांतले कशे ते बरे आपुलकेन पेशंटांक उपचार करतात त्यान भायर सगळ्यांक हाडाचो दोतोर खबर आसा त्यान भायर आमकां खबर आसा की आनीक कसलेय दुयेंस जाल्यार दोतोराक मेळपाचे पूण मानसीक जेका मानसीक त्रास आसात ताची भलायकी सांबाळपा खातीर सुद्दा ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान थंय बरे ऍक्सपिरियन्स्ड दोतोर आसात थंय सायकोलॉजिस्ट आसात थंय सायकेट्रिस्ट आसात जे मानसीक त्रास जातात त्या त्या लोकांची काळजी घेवपा खातीर थंय हे ऍक्सपिरियन्स दोतोर आसात तर म्हाज्या वाठारांत फक्त त्या गोरमेंट हॉस्पिटलान तुमकां हाडाचो दोतोर मेळचो ना तातूंत तुमकां मानसीक त्रास जावपी जर कोणूय आसात ताका सुद्दा उपचार करपी बरे पैकी दोतोर मेळटलो